इस समय हमारे जमाने में बहुत तरीके के सीमा है एक समय ऐसा था कि जब किसी भी तरीके का कोई फ़ोन वगैरह नहीं इस्तेमाल होता था लोग चिठ्ठियों से लेटरों से अपना हर संदेशा भेजा करते थे फिर धीरे से मोबाइल आया मोबाइल आने पे कीपैड मोबाइल आए जिसमें आदमी सिम डाल करके बातचीत कर लेता था एक दूसरे से जिससे बातचीत हो जाती थी और एक दूसरे संपर्क बना रहता था आज के समय में काफ़ी विकसित हो चुके हैं लोग और इस्मार्ट फ़ोन आ गए हैं इस्मार्ट फ़ोन से आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें वीडियो कॉल हो जाती है आदमी आमने सामने बैठ के बात कर लेता है एक दूसरे को संदेशा भेज लेता है त्वरित पहुँच जाता है जिसमें देर नहीं लगती है किसी भी तरीके की और कई भी तरीके के सिम है फोर जी फाइव जी हर तरीके के सिम आ गए हैं आदमी एयरटेल यूज़ करता है जिओ यूज़ करता है बहुत सारे सिम हैं एयरटेल कोई यूज़ करता है हर तरीके के सिम यूज़ करके ही आदमी अपने अपनी दिक्कतें हैं वो सारी दूर होती हैं इसी फौन ही के द्वारा आदमी पहले संदेशा भेजता था उसका पहुँचने में बहुत टाइम लगता था अब क्या है तुरंत आदमी फ़ोन करता है वीडियो कॉल कर लेता है एक दूसरे से सामने सामने बात कर लेता है इसलिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होती है हमारे तरफ एयरटेल और और एयरटेल भी मतलब से ज़्यादा है और जिओ भी काफ़ी ये चल रहा है यही सब सिम और स्मार्ट फोनों के द्वारा ही आदमी एक दूसरे से संपर्क करता है और इससे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ बात ही नहीं और इससे बहुत सारी भी चीज़ें भी हो जाती है जिससे आदमी कोई भी चीज़ें नेट यूज़ कर लेता है गूगल सर्च करके कोई भी चीज जानकारी कर लेता है पहले इस तरह की जानकारियां नहीं भूल पाती थी लोग वे दूसरे से पूछते थे अब इन सब नेटवर्कों के द्वारा इतनी बड़ी सुविधा हो गई आदमी को किसी को भी कहीं जाना हुआ ओ सारी चीज़ें मोबाइल पे हैं कुछ भी पता करना होगा सारी चीज़ें मोबाइल पे हैं तो आज के समय में मोबाइल बहुत अच्छी चीज है और ये इसी इन्हीं सब नेटवर्कों के द्वारा ही ये लोगों को सुविधाएं हो पाई हैं और इतनी सारी सुविधाएं सिर्फ इंटरनेट के द्वारा ही संभव है तो अब पुराने ज़माने में भी अब नई चीज़ें आ गई हैं नई चीज़ों के द्वारा जो ये नेटवर्क प्रधान करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां उन्ही के द्वारा लोगों की को सुविधाएं मिल रही हैं और अच्छी तरीके से कार्य हो रहे हैं तो फोन और ये नेटवर्क हमारे जीवन में बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज है जिसके द्वारा बहुत सारी लाभ मिले हैं लोगों को बहुत सारे काम हो जाते हैं आदमी को भटकना नहीं पड़ता है किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है पहले आदमी कहीं जाना होता था किसी से एड्रेस पूछता था आज हमारे पास फोर जी फाइव जी इस्मार्ट फोन हैं फोन पे आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कहीं भी आप जा सकते हैं किसी भी आपको पूछने की जरुरत ही नहीं है सारी चीज आपके फोन में है सारी व्यवस्थाएँ आपके फोन में है आप जो कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं फ़ोन आदमी के जीवन के एक बहुत ही जरुरी चीज है जिससे वो अपनी सारी चीज़ें उपलब्ध करता है किसी से बात करना हुआ किसी से सी किसी का हाल चाल लेना हुआ किसी को सामने देखना हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं नेटवर्क इस सब नेटवर्कों के द्वारा फोर जी फाइव जी नेटवर्क से बहुत सारे काम होते हैं फोन जीवन का एक बहुत ही उपयोगी चीज है जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं हुई हैं बहुत ही ज़्यादा